دیہی علاقوں میں کھیل کھیلنے کے کئی فوائد ہیں خصوصاً سماجی تعاون کے حوالے سے کمیونٹی کی تعمیر کھیل مقامی لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں مشترکہ دلچسپیاں اور مقاصد کمیونٹی کے افراد کو متحد کرتے ہیں سماجی مہارتیں کھیل کھیلنے سے افراد میں ٹیم ورک قیادت اور مؤثر مواصلات کی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں یہ مہارتیں روزمرہ کی زندگی میں بھی کام آتی ہیں ثقافتی ورثہ دیہی علاقوں میں روایتی کھیل اور سرگرمیاں اور مقامی ثقافت اور ورثے کو زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہیں ان تمام فوائد سے دیہی علاقوں میں نہ صرف سماجی تعامل بہتر ہوتا ہے بلکہ مجموعی طور پر کمیونٹی کی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے